बागा दर्यादेग अंजुना कोलंगूट वागातोर कांदोळे मोरजे आराम कोलवा सिकेरी चोण्णा दिवाडे साकळे अणजुणा चिरोड्या मडगांव वास्को कुट्टाळे कुकळ फातरपा काणकोणा सावड्ड्यां केप्यां सांग्यार कुडतोरे माजोडा कांयसुवा